स्वास्थ क्षेत्र मे बहुत बिकास भेलैए तेनाकि सदर अस्पताल सभमे पहिले अल्टरासाउण्ड नहि होइ छलै कि कै महीना कऽ आब तऽ तीन महीना कऽ होइए तऽ अल्टारासाउण्ड होइए कि बच्चा स्वस्थ छै कि टेढ़ छै कि सीधा छै ओहि के कारण पहिले बच्चा सभ घरे पर भऽ जाइ छलै ताहि के कारण कते के माय मरि गेल कते के बच्चे मरि गेल तऽ बहुत अथि छलै लेकिन आब हॉस्पिटल सभमे बहुत सुबिधा भऽ गेलै कियाकि अल्टारासाउण्ड होइया बढ़िऑंसँ इलाज होइया महिने महिने दबाइ खाइया खू खून जाँच होइया सभकिछु होइया आर अल्टारासाउण्ड होइया कि बच्चा छै स्वस्थ छै कि नहि छै तीन महीना पर होइया फेर नओ महीना पर होइया फेर होबहो काल मे होइया इएह सभ दुआरे होइया कि बच्चा ठीक छै सीधा छै कि नहि छै कि ताग मने कते अथि छै कते वजन के बच्चा छै सभकिछु ओहिमे बता दैया अल्टारासाउण्ड मे ओहि दुआरे आ तकर बाद भेल करोना के आयल रहै तऽ करोना मे बहुत आदमी मरलै तऽ कतेक आदमी तऽ दबाइ नहि बनल रहै ताबे तक खूब आदमी मरल रहै लेकिन दबाइ बनि गेलै तुरत बनि गेलै तऽ बहुत आदमी मने मरऽ से जी गेलै ताहि दुआर करोना मे तऽ कते आदमी बच्चा बूढ़ सभ मरलै